हम कर्णपुर जिला सुपौल वार्ड नंबर तीनसँ बाजि रहल छी कनि देर पहिने हम गोकुल स्वीट्ससँ चारि पैकेट गुलाब जामुनके आर्डर देने रहुँ हमरा पुछयके अय कि अहाँसभ कतेक बजे तक पहुँचेबय आ कतेक समय लागतय आबयमे